हेल्ल' ओइ आं नोंनाव माबा मोनसे सोंहरनोमोनहाय आङो ओरै चापागुरिनिफ्राय खैला मैलायाव थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नों बेटारि सालायग्रा दा बेटारि सालायग्राबा लामाफ्रा नोंथ' मोनथिजोबखागौ माब्रै माब्रै दङ बे लामाया औ ए जोङो एसे बुरजामोन गारिया नोंसोरो गंबेसे सालायो टेक्सि गारि खोनाबाय गारिया टेक्सि औ साबेसे दं खिन्था हरदो आंनो मानसियालाय एसे बुरजा दंमोन दा भाराफ्रा बेसेबां बेसेबां थाङो बेखौबो खिन्था हरखादो बेसेबां लायो भाराया रिजार्भ बालाय ए औ बे लोगोफोरनोबो खिन्थादो एसे गंनैसो बिदेरनानै एबा लेंदेरनानै लाबोदो साफागुरियाव बास स्टेन्दसिम लानानै फैदो ओमफ्राय जों दस पनद्र''जनसो थांगोन खयथायाव माने माबायाव ओंखारनोसै नामा नयथासोआव नयथासोआव ओंखारनिसै औ दे होनबालाय दोन्थ'नोसै औ